हलो बोले हैं कि जे हम मतलब मुज़फ़्फ़रपुर में बी जे पी के वोट कहाँ मिली बहुत गिर रहा है क्या इस बारी जे पी जीतेगी क्या

जी ओके

अच्छा

हाँ हाँ बिल्कुल बोलिए जी बौहौत बहुत बड़का बात है ये तो बात सही आपने बोला क्योंकि ये बात सही है लेकिन क्या आपको लगता है कि बी जे पई इस बारी जीत जाएगी आपके ज़िले से और

अच्छा

हाँ

अच्छा

हाँ ये डेवलप्ड किया है कुछ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है ये तो आप सही बोले हैं इसके लिए क्या जे पी के सपोर्ट करना चाहिए अच्छे से या नहीं करना चाहिए इससे आप क्या मंथन करते हैं क्या हमको राय देते हैं आप कुछ बताइए हमको

जी हमको तो इसके बारे में कुछ जानकारी मतलब कि है कि हम वोट गिरा सकते हैं हम इलिजिबल हो गए हैं अब हमारी उमर हो गई भोट गिराने की क्या उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए जिससे कि जो हमको अच्छे लगे जो हमारे एरिये के लिए काम अच्छे करे उसको हम भी वोट गिरा सकें आपके साथ हम भी चल सकें इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए हमको

बिल्कुल जी